ہیلو السلام علیکم کلینک جی بولیے جی جی جی جی ہاں زید بولیے کیا جی جی جی وہ وائرل انفیکشن ہے آپ ٹیبلٹ پھر سے لینا ہے ٹیسٹ لے کے دیکھیں گے آپ کو نہیں آپ ٹیبلٹ ٹائمنگ سے لینا ہے وہ آپ کو بھی اچھی ہونی چاہیے آپ کی جی جی ہاں آپ ایک بار کھانا کھائیں گے اس کے ساتھ ٹائمنگ کے حساب سے ٹیبلٹ لیں گے تو آپ کو کم ہوگا آپ آئیے پھر دیکھیں گے آپ کے لیے بھی ٹیسٹ لے لیں گے آپ کا جی جی میں آج آپ خالی ہولے نا آپ چینج کرنا پڑتا ہے آپ کے طبیعت کے حساب سے او سوئلنگ ہو رہی تھی نا آپ کو وائرل انفیکشن زیادہ ہو رہا ہے نا آج کل اس کے حساب سے بلڈ ٹیسٹ لینی ہے پھر اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے آپ کو کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے نا آپ کا جی سر او کلاک اپائنٹمنٹ مل جاتی اب میں ایٹ او کلاک کو آٹھ بجے آ جاؤں گی میں یہاں پر آئیے آپ جی ہاں میں آپ کو پہلے ٹیسٹ لیں گے آپ کا ٹیسٹ کے حساب سے آپ کو گولیاں بدل کے دیں گے ایک بار آپ کا تین دن کورس کمپلیٹ ہو گیا پھر آپ کو طبیعت نہیں ٹھیک ہو دکھ رہی بول رہے نا آپ آپ آئے اس کے حساب سے دوا چینج کریں گے آپ جی ٹھیک ہے آئیے آپ تھوڑا جلدی آئیں گے تو آپ کے لیے ٹھیک ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ